मेरे घूमने फ़िरने का सबसे ज़्यादा कारण है भगवान से मैं आस्था और भगवान से मैं आस्था होने के कारण अक्सर मैं शिव मन्दिर में घूमता रहता हूँ उज्जैन मैंने कम से कम तीन से चार बार उज्जैन जा के आया महाकाल के दर्शन किए कई बार शिवाट चला जाता हूँ वहाँ पर भी शिव जी का मन्दिर है शानदार मन्दिर है वहाँ पर भी दर्शन करके मेरे को सुकून मिलता है दूसरा नईनाथ मन्दिर हो गया महादेव जी का तो वहाँ पर भी मै अक्सर ट्रैवलिंग करता हूँ अच्छा लगता है शिव जी के दर्शन करने पर दो तीन बार मंडलेश्वर महादेव मन्दिर गया तो मेरा अधिकतर घूमने के कारण महादेव ही हैं उन्हीं के दर्शन करने के लिए में ट्रैवलिंग करता रहता हूँ अच्छा लगता हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए उज्जैन केदारनाथ अमरनाथ बर्फानी बाबा जिसे बोलते हैं

और दूसरा मेरा जो लक्ष्य हैं नेपाल में ट्रैवलिंग करना है पशुपतिनाथ के दर्शन करने है तो वहाँ पर भी एक बार मैं ज़रूर जाऊँ